شادی میں لوگ اپنی دلہن کو قیمتی سے قیمتی تحفہ دیتے ہیں اپنی دلہن کا دل جیتنے کے لیے لوگ جو بھی بنتا ہے جو بھی دے سکتے ہیں دیتے ہیں کافی لوگ اس کی بہت پہلے سے تیاری کرتے ہیں سوچ کے رکھتے ہیں کہ میری دلہن ہوگی تو میں اس کو یہ چیز دوں گا میں یہ دوں گا تو کچھ لوگ سونے کی چیز دیتے ہیں اپنی دلہن کو کچھ لوگ اگر مالی طور پر وہ زیادہ امیر ہوتے ہیں تو ہیرے کی بھی چیز دے سکتے ہیں کچھ لوگ فون بھی دیتے ہیں کچھ لوگ کافی مہنگے تحفے دیتے ہیں جس سے ان کی دلہن ہے خوش ہو جائے اور جہیز کی بات کی جائے تو آج کے وقت میں جو باپ ہوتا ہے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا نہیں کسر چھوڑتا ہے دینے کے لیے جتنا جڑتا ہے جتنا بنتا ہے وہ دیتا ہے اپنی لڑکی کو اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہے کہ میری بیٹی کا جب بھی نکاح ہو میں جہیز میں اسے زیادہ سے زیادہ دے سکوں جتنا ہو سکے میں کر سکوں جہیز ایک ایسی چی جہیز ایک ایسا چیز ہے جو سبھی جگہ چلتا ہے لوگ بہت سی مہنگی سے مہنگی چیز اپنے بچوں کو دیتے ہیں اپنی بچیوں کو دیتے ہیں کافی زیادہ اس چیز میں اگر بات کی جائے تو بات بہت لمبی جا سکتی ہے چھوٹے سے چھوٹی سے لے کر بڑے سے بڑے تک چیز دی جاتی ہے جس سے جتنا مالی طور پر امیر ہوتا ہے باپ وہ اپنی بچیوں کو دینے کی کوشش کرتا ہے اور دیتا ہے تو میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا شکریہ